हैलो हँ कहियौ हम एलियै गाछ खरिदय लेल आओर बताउ कोन कोन गाछ बेचैत छियै ओ की रेट लगाबैत छियै की रेट लगाबैत छियै हँ हँ हँ हँ लीचीके गाछ लेब आमके लेब की रेट देबै हँ हम अस्सी टके खरीदब हँ हम उएह तऽ कहलहुँ अस्सी टके खरीदब हम अस्सी टके खरीदब देबै हँ आओर लीचीके लेब कटहरके लेब

हँ बहुत दिनसँ हँ हँ हँ नहि हम अस्सीए टके देब सभगाछके हँ लतामके पचास टके हँ लतामके गाछ देब पचास टके हँ हँ गुलाबके महँगा होइत छै कतेक लेब गुलाबके तऽ देखैत छी बगीचे लागल छै हँ हँ पैक कए के दए दियौ जल्दी सना गुलाब दए दियौ लताम दए दियौ लीची दए दियौ आम दए दियौ हँ मालदह दए दियौ बम्बइ दए दियौ दू दूगो गाछ दए दियौ हँ अस्सी तऽ देब दैके यए तऽ दियौ नहि तऽ धरि लिअ हँ हँ ठीके छै